जोंहानाव दा सखा लायो नारेंखलाव सखा बाहा लायो बिसोरनो माइरं होयो माइरं दोनहैखायो ओमफ्राय दै दोनो बथलाव ओरैनो गावसोरनो थाखाय लोंनो जानो थाखाय बुथुमनानै दोन्नाय जायो बारियावबो बिदिनो लेंहरबाथाय दाउफोरा आदार जानो थाखाय आं लेंहरबाथाय ज' ज' फैनाय जायो आरो दैबो लोंनो लेंहरबाथाय फैयो गासिबो दाउआनो न'निया सखाफोराबो फैयो न'नि दाउ हांसोफोरनोबो जोङो दा ज'गायनानै होनाय जायो ओंखाम माइरंफोर माइफोर होनाय जायो दै होनाय जायो गुन्दै लगायनानै होनाय जायो बिसोरो टाइम लाना टाइम जानो फैयो लेंहरबानो टाइम दङो फुंनि खेबसे बेलासिनि खेबसे हाबनो लागानि खेबसे जोङो टाइमआव टाइम गुन्दै लगायनानै होयो हांसोनो दै होयो आरो न'नि दाउनोबो जोङो माइरं गारना होखांनायनि उनाव दै होनाय जायो ओरैनो दाबोरफोराव जगफ्राव होनाय जायो गावसोर लोंना थाङो गावसोरनि जानांगौखिनि लोंनांगौखिनिखौ गावसोर लोंना थाङो बिदिनो जों मोनसे नङा मोनसे बिसोरनो बुथुमना होनाय जायो जों दाउ अमाजोंनो बांसिनानो गेलेनाय जायो जोंनि दा गामि ओनसोलाव थासारियानो दाउ अमाजों गेलेनाय जायो नालाय बिदिनो जों बिसोरजोंनो गेलेना थानाय जायो दाउ अमाफोरजोंनो नांगौ बायदि टाइमआव बिफैबा होबाय ओमफ्राय आरो गावसोर फैनो रोङाबा लेंहरनानै होबाय बिदिनो ग्रोब उखैनाय टाइमआव गावसोरबो नागिरो जोंबो ज'गायनानै होनाय जायो ग्रोब बिदिनो टाइम लाना टाइम लोंना जाना गावसोरबो थाङो ओमफ्राय जोंबो बिदिनो गावसोरखौ नागेरबाय थानाय जायो बारिफ्राव थाहैबा बबेमा दंग'फ्राव थाबाथाय होना लायनाय जायो जों हांसोआथ' बांसिन दैयाव फख्रियावसो थानाय जायो हांसोनोनो जों बांसिन गुन्दै लगायनानै होनाय जायो दै होनाय जायो दुगैनो थाखाय जों दाबोराव होनाय जायो बिदिनो गासिबनोबो न'नि दाउ हांसोनो होनाय जाजोबो